अॼु जे ज़माने में सोशल मीडिआ जा तमामु घणा तरीक़ा आहिनि जंहिंजे थ्रू असां तमामु घणनि माण्हुनि ताईं पहुची सधूं था हीअर त फ़ेसबुक इंस्टाग्राम चैट जी पी टी ऐं लिंकडिन वॉट्सअप इहे जाम तरीक़ा आहिनि सोशल मीडिआ जा जंहिंजे थ्रू असां पंहिंजी इनफॉर्मेशन ॿियनि ताईं जल्द ऐं इमीजिएटली ऐं जाम आसानु नमूने तमामु घटि कॉस्ट ते मिनिमम कॉस्ट ते पहुचाइ सघूं था पहिरीं त असांखे तमामु जफ़ाकशियूं करणी पवंदियूं हुयूं पंहिंजी इन्फॉर्मेशन पंहिंजो विज्ञापन पंहिंजी ॼाण माण्हुनि ताईं पहुचाइण लाइ असांखे न्यूज़ पेपर्स में पब्लिश कराइणो पवंदो हुओ असांखे लेटर ख़त इन्हनि वग़ैरह जे थ्रू असांखे पंहिंजी इन्फॉर्मेशन माण्हुनि ताईं पहुचाइणी पवंदी हुई पर हाणे सोशल मीडिआ चैनल्स जेके आहिनि उन्हनि त इहो सभु कुझु तमामु धणो आसानु करे छॾियो आहे असांखे काई बि एफ़ट्स पुट करण जी ज़रूरत ई ना आहे थोरी ई महिनत ते लखनि माण्हुनि वटि इन्फॉर्मेशन हिकु ई टाइम ते पहुची वञे थी सिर्फ़ु इंटरनेट जी ज़रूरत आहे ऐं सोशल मीडिआ चैनल्स वापराइण जी ज़रूरत आहे उहा अगरि ॼाण आहे त तव्हां पंहिंजो विज्ञापन पंहिंजी इन्फॉर्मेशन दुनिया जे कुंड कुर्श ताईं पहुचाए सघो था इहो तमामु बिल्कुलु आसान थी वियो आहे जीअं अगरि असांखे समुझ रिसर्च करणी हूंदी आहे त अॻे डेटा कलेक्ट करण लाइ असांखे पाणि खुदि वञिणो पवंदो हुओ माण्हुनि खां पुछणु सर्वे करणु या इन्फॉर्मेशन वठणु पर हाणे त गूगल फ़ॉम ठाहे करे वाट्सअप मोकिलियोसीं त असांखे फटाफट रिस्पोंडन जा आनसर अचण चालू थी वेंदा आहिनि असांखे कंहिं वटि वञण जी ज़रूरत कोन्हे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणु तमामु घणो ईज़ी थी वियो आहे पंहिंजी सर्वे करणु पंहिंजी रिसर्च करणु तमामु घणी आसानु थी वेई आहे इहो त रीसेंटली इहो त रीसेंटली मां रिसर्च में इयं ई कंदी आहियां के कोशन्यर ठाहे करे तमामु घणनि सोशयल मीडिआ चैनल ते विझी छॾींदी आहियां ऐं पोइ इन्फॉर्मेशन अचण जो कोशन्यर फ़िल करण जो वेइट कंदी आहियां ऐं तमामु सुठे नमूने पंहिंजा रिसर्च पेपर्स ऐं रिसर्च आसानी सां करे सघंदी आहियां